अपने स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए मैंने स्मार्टवॉच का उपयोग किया है स्मार्टवॉच का जो फीचर की अगर हम बात करते हैं कि वैसे तो फीचर बहुत हैं लेकिन स्मार्टवॉच का जो सबसे अच्छा फीचर लगता है वो यह लगता है कि उसमें जो हम चलते है उसके कदमों को जो वो टोटल करता है वो फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है उससे यह पता लग जाता है कि आज हम कितने कदम चले पाँच हज़ार कदम चले सात हज़ार कदम चले दस हज़ार कदम चले या इससे अधिक चले तो मुझे लगता है के फीचर तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन मैं अगर मेरे से पूछ रहे हो आप तो मेरे हिसाब से उसमें जो सबसे अच्छा फीचर है वो कदम वाला फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उससे व्यक्ति को यह पता लग जाता है कि आज वो कितने कदम चला